पशु उत्पादकके फसल किछु हम तऽ नहि जइसेकि मछली पालन एक आसान तरीका स करल जाइ छै जाइमे घरके पास ही गड्ढा खुनल जाइ छै ओकरामे मछली लाके राखि देल जाइ छै जेकि किछु दिन बाद ओ बहुत ज्यादा मछली हो जाइ छै जकराकि बादमे बेचिके भी पइसा पइसा कमाएल जा सकै छै पशु उसके बाद हो गेलै मुरगीपालन मुरगीपालनके जे बहुत आसान तरीका छै काम करैके ताकि मुरगीपालनमे बहुत छोटा छोटा चूजाके बच्चा लेलऽ जाइ छै ताकि ओ धीरे धीरे बड़ा करिके ओकर बादमे तऽ किछु बना सकै छै पशुपालन एक बहुत बढ़िआँ कार्य छै जेकि सबकिछु आसान करि दै छै पइसा कमाबैके प्रति पशुपालनमे बहुत बढ़िआँ तरीकासँ कएलऽ जाइ छै मछली उत्पादन कएलऽ जाइ छै जेकि ओ अपना घरमे भी करि सकै छै मछली उत्पादन बहुत सारा चीज ला सकै छै अपना वहाँपर डालके मछली उत्पादन करि सकै छै बादमे ओकरा बेचिके भी पैसा कमा सकै छै इसलिए पशु मछली उत्पादन करैमे बहुत आसान छै बिहारमे इसीलिए मछली उत्पादन करना बहुत जरूरी छै